اس مذہب ميں مقدس كتابيں موجود ہيں ان كى نشانیاں بھی موجود ہيں جن ميں سے قرآن شريف ہے حديث ہے بخارى شريف ہے اور اور بھى بہت سارى حدی حديث كى كتابيں ہيں اور ان سب كا جو ہے سب سے بڑى نشانى يہ ہے كہ اب تک قائم و دائم ہے اب تک زندہ و تابندہ ہے اور اس كى نشانى ميں سے ايک نشانى مكہ اور مدينہ ہے اور بھى نماز ہے روزہ ہے زكوٰۃ ہے حج ہے